पशुपालन की यदि बात की जाए तो एक जिस प्रकार हम अपने छोटे बच्चे का पालन करते हैं उस प्रकार उसी प्रकार की देखभाल हमें अपने पशुओं के लिए भी करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है किसानों के सामने बहुत अधिक समस्या आती है पशुपालन के लिए कि वो गर्मी के समय जब चारागाह उपस्थित नहीं होता या उसकी उपलब्धता नहीं होती घास सूख जाते हैं मैदान सूख जाते हैं उस समय उन्हें पशुओं के लिए चारागाह की समस्या आती है और यदि हम बारिश में देखें तो ये जब बहुत अधिक बारिश होरी है तब भी पशुओं को वे लोग चराने नहीं ले जा सकते जिससे वे उनके यदि दुधारु पशु हैं तो वे दूध जिनसे उनका घर चलता है कह सकते हैं तो वे दूध निकालने जैसी दूध गाय कुछ खाएगी ही नहीं तो दूध देगी कैसे यही बात है तो वे अपने इस प्रकार की समस्या देखते हैं जिससे फिर उनकी आर्थिक स्थिति पे बहुत प्रभाव पड़ता है और वे उनकी देखभाल इतने अच्छे से करते हैं उनके खाने का प्रॉपर टाइम लगभग कुछ मिनट तो अब आगे पीछे हो जाता है कभी कभी पर यदि पर यह समय आगे पीछे तभी होता है जब ये घर पर उपस्थित नहीं हैं या घर पर कोई भी नहीं है पर वे प्रॉपर टाइम रखते हैं कि बारह मॉर्निंग में हमें ये खिलाना है अपने पशुओं को चारा देना है फिर दस बजे पानी पिलाना है फिर हमें चुनी मैदा खिलाना है फिर घास खिलाना है जो भी खिलाना है बट टाइम टु टाइम उन्हें खिलाते रहते हैं इसी से पशु स्वस्थ रहता है अपितु पशु भी बीमार पड़ जाता है फिर यदि पशु सम्बन्धी एक बुरी घटना मुझे याद है कि हमारे यहाँ पे एक पशु था उसकी एक घर का ही था वो पशु घरेलु पर उसके मालिक ने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया तो उसपे वह इतना बीमार हो गया इतना बीमार हो गया कि उसका इलाज भी करवाया बाद में उसके मालिक ने तब भी वह ठीक नहीं हो पाया इसका सीधा से यह है की हमें अपने लिए जितना अनुकूल वातावरण चाहिए उतना ही हमें हमारे पशुओं के लिए भी अनुकूल वातावरण चाहिए होता है हम जैसा हम स्वयं की देखभाल करते हैं या अपने आस पड़ोस या अपने परिवार वालों की देखभाल करते हैं उसी प्रकार हमें अपने पशुओं की भी देखभाल करनी आवश्यक होती है